औ आं सानो लाखिथावना होन्नानै मानोना मोनसे मोसानायखौ जोङो गोसोआव लाखिनो जोबोद गोब्राब जायो बेखौ जोङो बारे बारे रिपिड खालामनानै जोङो स्टेससिम मोसानाय जायो एबा दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनाय जायो बेखौ जोङो स्टेपफोरखौ गोसोआव लाखिनायजों गोबां जोबोद थान मोनो आरो बेखौ जों मेमरिस खालामनाय जायो आरो जों बेखौ गोबां दिननिफ्राइ सिखायनाय एबा प्रेकक्टिस खालामानाय जायो मानोना मोनसे मोसानायाव गोबां माबाफोर आदबफोर हाबनानै थायो मानो होनोब्ला जों बेखौ जोंनि जान दामनाय देनायजोंबो जों गोरोब होनांगोन आरो जोंनि जा सं एबा सल' बेजोंबो जों बेखौ गोरोब होनांगोन आरो लोगोसे जोंनि आखाइ आइथिंनि फाव जेरै जोंनि मेगनफोरनि बेफोरखौ जोङो गोबां जेखिजाया जोङो नोजोर होनांगोन मानो होनोब्ला जोङो थारैनो जों मोनसे सासे मोसागिरि जानाया जोबोद गोब्राब जायो मानो होनब्लाथाय जों बेयाव गोबां बिथिं गोजा जोङो नोजोर होनांगौ जायो जोंनि जा मोसानायनि जा गान्नाय जोमन्नायनि सायावबो जोङो सोनार नांगौ जायो आरो लोगोसे जोङो जा जोंनि जा दिन्थिफुंनाय जा जोंनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय जों बेखौ क्लियारयै मोनसे सल'नि गेजेरजों जों दिन्थिफुङो आरो लोगोसे सल'आव जा फोरमायो जों बेखौ आखाइ आइथिंनि फावजों मेगनफोरनि फावजों मोखांनि फावजों बेखौ जों दिन्थिनाय जायो बिनिखायनो आं सानो मोनसे मोसानायखौ जोङो हथादयै जोङो गोसोआव थाजोबाबो जा थाजोबाबो जानो हागौ आरो खायसे थायोबो जानो हागौ बेनिखायनो आं दा सानो आरो गावखौनो जेन सासे मोसागिरि जानाया जोबोद खर'नि खोथा नङा बेखौ जोङो गोसोआव मोनसे मोसानायखौ जों गोसोआव लाखिनो जागायजेनो गोबां टाइमबो नांगौ जानो हागौ बिनि थाखायनो आङो सानो आरो खावलायो जे मोनसे मोसानायखौ जों दिन्थिफुंनिफ्राइ गोसोआव लानो हायाबो जानो हागौ आरो हागोनबो जानो हागौ होन्नानै आं सानो आरो बेखौनो